बर' रावआ जोंनि बर' जाथिनि मोनसे गोदोनिफ्रायनो दंखायो दा बे दंखानाय रावखौ लानानै बर'आ गोदो बरनजि दंखायो बरनजि मथे जोङो बर'आ थुनलाइ सोरजिनांगौनि गोनांथिखौ लानानै जिगुजौ दाइनजिद' माइथायनिफ्रायनो बिएलटिया आनदलन खालामनानै दिनै बिएसि मोनदों आरो बिटिसि मोनदों आरो बिटिआर मोनदों दा बर'आ ओइत सिडुलआव हाबनाय लोगो लोगोनो दा जोङो गावनि रावखौ गेरेमसा खालामनो थाखाय आनदलन खालामनानै मोननाय राव दा बे रावखौ लानानै जों सारा अवल्ड आवनो जोंहा गोसार होनांगौनि खोथा थाबाय दा जोङो खौसेथिनि खोथा थाबाय जोङो खौसेनि गेजेरजों जोङो दिनै बेखिनि रावखौ ओइत सिडुलाव सोनायनि उनाव दा जोंहा बेखौ गेरेमसा खालामनांगौबा बयनिबो लेखा गोरोंफोरनि गोनांथि दङ दा जोंहा बर'फ्रा गोदो राजा आरो रायजो दंमोन बे रायजोखौ लानानैनो ब्रिटिसफ्रा माखासे समाव आसाम आरो इण्डियाखौ सासन खालामदोंमोन दा बै सासन खालामनायनि गेजेरावनो बर'फ्रा रायजो दंबाबो राजाफ्रा जोबना थांनायनि उनाव दिनै जोङो बर' रायजो राजाया गासिबो खौसे जानानै उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि नाजानायाव दिनै सारा बर' रायजो राजाखौ उन्दुनायनिफ्राइ सिखांहोदों दा बे सिखांहोनायनि गेजेरजों दिनै बर'फ्रा दिनैनि जि थासारि बे थासारिया जाहैबाय जोंनि बर'फ्रा जौगा ला जौगादों आरो लोगोसे जोङो दिनै बर'फोरनि गासिबो थामोनथा भारत संबिधाननि खोथा फैबाय दा जिगुजौ थामजिसे मायथाइयाव बर'फ्रा गोदोनिफ्रायनो ट्राइबेल होन्नानै नाम होजानायलाय दा भारत संबिधानाव लिरजानाय बायदि बा गासिबो फारिलाइआव लिरजानाय बायदि दा बर'फ्रा गासिखौबो माखासे मोन्नांगौ बिख'नानै लानो हानायनि गोहो दं आरो एस टि हिसाबै जोंखौ नामा खरन नायग्रोदों दा बेखौ लानानै दिनै बर'फ्रा सारा आसामावनो आनदलनै माबा खुद्रिसारनाय हान्जा ज' जा जथाइनानै बेखौ मावनायनि गेजेरजों दिनै बर'फ्रा दिनै साबना हामना जाबोबाय दा बे साबना हामनानि गेजेरजों दिनै राव हारिमु थुनलाइ दा बेखौ जोङो जौगाहोनांगौनि खोथा फैबाय जोंहा बर'हा गावहानो राव दङ थुनलाइ दं दा हारिमुआ जों गावनि बर' हारिमुवा खेरायनि गेजेरजों दिनै मानि हारिमुखौ बेरखां होनो हादों दा जि जिद'था खेराइ खुन्थियानि गेजेरजों खेरायनायनि गेजेरजों दा बेखौ बेरखांहोनायनि गेजेरजों दिनै हारिमुवा रोखा जादों दा बे हारिमुनि बागुरुमबा मोसानाय जेरै दाउ थै लोंनाय जेरै बागुरुमबा मोसानाय बेफोर खेराइनि गेजेरजों फैफादों दा बेखौ लानानै दिनै बर'फ्रा गावनि हारिमु राव थुनलाइखौ गेरेमसा खालामनो हानायनि गोहोया दं दा बेनिखाइनो जों दिनै बर' हारिया रावनि रावखौ सारा इण्डियायाव गोसार खांनायनि उनाव आरो सारा वाल्डआव बाह्रायावबो आउट अब कान्ट्रियावबो बेखौ गोसारहोनांगौनि गोनांथि दं दा बेनिखाइनो जोङो दिनैनि दिनाव जोङो बर' जाथिया जोंहा ओइट सिदुल मोननायनि लोगो लोगोनो जों बयबो जोङो खौसे जानानै गासिखौबो जोङो माखासे इयुन जोलैखौ दानायाव जांख्रिनायाव आरो बेखौ जों हेफाजाब होनांगोन दा बेनि गेजेरजों जोङो बर' रावखौ जों गेरेमसा खालामनोबा जों बयनोबो जोङो मोनथिहोनांगोन दा बेखौ मोनथिहोनांगौबा जोङो माखासे लिरगिरि राइथार रेबगन बिथांमोनखौ जोङो ज' जथाइनानै माखासे मोजां मोजां लिरगिरिफोरखौ लिरहोनायनि गेजेरजों जोङो फोसावनांगौ आरो बे फोसावनायनि गेजेरजों जोङो सारा वाल्डआवनो जोङो मोनथिहोनांगौ दा बेनि गेजेरजों जोङो जाथि आरो हारिमुखौ बर' जाथिखौ जोङो जेरावबो जोङो फोसावनो हायो आरो मोनथिहोनो हायो दिनैनि दिनाव जोङो बर' जाथिया बयबो जोंखौ मिथिबाय आरो दा जोङो गोजौआव थांनांगौनि खोथा दं दा जोङो दिनै बर' जाथिया दिल्ली बायदियावबो जोङो बर' थुनलाइ खुंनो हाबाय अफिस लानो हाबाय आरो जोङो सारा आसामावनो जोङो दिनै बर' रावखौ गेरेमसा खालामनो हाबाय आरो इभेन इण्डियायावबो जोङो गाजा गोमजा जोङो खुंहैनो हाबाय दा बेनि गेजेरजों राव थुनलाइखौ जोङो गेरेमसा खालामनांगौ आरो हारिमुखौ सिनायथि होनायनि मोन फोरमानानो जाहैबाय खेराइ खेराइ फोरबोनिफ्रायनो बर'नि दामनाय देनाय खाम सिफुं जथा आरो बेजोंनो बेरखां होदों हारिमुखौ आरो लोगोसे जाय गावहानो असे थागिबि बाथौआरिफ्रा गावनि दामनाय देनाय मोसानाय बावथाय होनायनि गेजेरजों खेराइ होनायनि गेजेरजों दिनै बर' हारिनि हारिमुखौ बेरखांहोनो हादों दा बेरखांनायनि गेजेरजों जोंनि दिनैनि बर'नि जिनाखि राव हारिमुवा दिनै गेरेमसा जानानै थागोन आरो थालांबाय थागोन दा बेनि गेजेरजों जों बयबो खौसे जानांगौ खौसेनि गोनांथि दङ आरो जोंहा माखासे बर' रावनि हारिमुनि सोबावनांगौ दं बेखौ बयखौबो गोरों गोराखौ लिरनो गोरों लेखा गोरोंफोरखौ ज' खालामनायनि गेजेरजों जोङो लिरहोनानै बा लिरथुमनानै बेखौ फोसावनांगौनि खोथा दं आरो लोगोसे जोङो जोंनि बर' जाथिखौ सिनायथि होनाया दिनै राव हारिमु थुनलाइ बेनो सारा वाल्डआव जोंखौ सिनायथि होगोन बेनिखाइनो जों बयखौबो जों बर' जाथिखौ जोङो खौसे जाहोनांगौ बे खौसेनि गोनांथि दं होननानै जों दिनैनि गेजेराव जों बयखौबो बर' हारिखौ बा बर' रायजो राजाखौ जोङो खावलायबाय होमबासो जोङो जोंनि हारिमु राव थुनलाइ गासिबो थांना थागोन आरो गेरेमसा जोगोन होननानै आङो दिनैनि गेजेरजों फोरमायबाय